اسکول میں میں نے اپنے بہت سے سائنٹسوں کے بارے میں پڑھا ہے اپنے ٹیچر سے جن میں مجھے کچھ بہت پرسنلی بہت زیادہ پسند آئے تھے ان کا جو لائف کا اسٹرگل تھا ان کا جو اسٹرگل ٹائم تھا اسٹڈی ٹائم تھا اور جو ان کا پھر جو گرو کرنے کے بعد ان کی جو کامیابی تھی وہ مجھے پرسنلی بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی جس میں سے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب سب سے پہلے ہمارے لیے وہی آتے ہیں کیوں کہ انہوں نے ہی ہمارے انڈیا دیش کو بھارت دیش کو ہمارے پہلا پرمانو بنا کے دیا اور راکٹ وغیرہ لانچ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا جس پہ جیسے کہ مشن منگل چندریان کا جو پہلا راکٹ گیا اس میں بہت ان کا ہاتھ تھا کیوں کہ ان سے لوگ بہت زیادہ انسپائر ہوئے ان کے اسٹرگل سے ان کی محنت سے جن پہ کچھ لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا تو ان کی لائف سے میں بہت زیادہ پربھاوت ہوں کیوں کہ وہ شروع سے ہی پڑھائی لکھائی میں بہت اچھے تھے انہوں نے اپنا بی ٹیک کیا کانپور یونیورسٹی سے کانپور آئی ٹی یونیورسٹی سے وہ پڑھے ہیں اور بہت ہی اچھا ان کا پڑھائی لکھائی میں حساب کتاب رہا جو میں ان سے بہت زیادہ پربھاوت ہوں اور ریاضی یہ میتھمیٹک کی اگر میں بات کروں تو برہمہ گپتا جی اور رامیشورا جی اور بھی ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو میتھمیٹک میں مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لگے وہ بھی پڑھے لکھے تھے ان کا بھی پڑھائی لکھائی میں ہمیشہ سے دل لگتا رہا اس سے یہ سب چیزیں دیکھنے سے پڑھنے سے سیکھنے سے انسان خود کو انسپریشن لینا چاہیے کہ مجھے لائف میں ان کے جیسا بننا ہے یا کچھ ایسا دیش کے لیے کرنا ہے جس سے دیش کے لیے جانے جائیں کہ آپ نے دیش کے لیے کیا کیا